हेलौ आब' गोदो नोंसोर उन्दै समाव क'क्राझार टाउनआ मा बादिमोन

टाउनाव मा खालायनो थाङोमोन नोंसोरलाय औ

सेनेमा नायो ना नायामोन

सोर सोर थाङोमोन नोंसोरलाय

गारि मथरथ' गैयामोन दां गोदो थाबायनानैसो थांनांगौ औ गैखायामोनबो सेनेमा टिकिटआ बेसे लायोमोन

गोदोथ' दामानो गैखायामोन लामाफ्रा मा बादिमोन नोंसोर थांबाय बायबा

खासा लामासोमोन हटेलबो गैयामोन ओरैनो थांना फैफिन्नायल'सो जायो

दानासो गारि मथरा मेरला जाबाय दा थाखा फैसाल' नांसिगौ थाउनआव थांनायआथ' थाङैआथ' गोबाव थारसैना बुरि फेन्सखौथ' दा लायो ना लाया नोंसोरलाय

नोंना बबे बेंकआव ए बेंकआवनो आंना इउनि बेंकआव आंना बिसिबां बिसिबां मोनोमोन मासआव आरायस' हाबो औ माब्लाबा रायलाय फिनसिगोन दे दोन्दो